हाँ जी बोलिए जी जी जी जी बताइए

जी तो आपको मतलब ध्यान नहीं है कि मतलब या किसी ने निकाली हो या बाइक चलाते समय गिर गई हो ऐसा कुछ

अच्छा तो उसका आप कंप्लेन करवा लिखवा दीजिए आपका जैसे ही फोन के बारे में कुछ पता चलेगा तो फिर उसपर कार्यवाही की जाएगी हाँ आकर कर लिखवा दीजिए थाने पर जाके जो आपको नजदीकी थाने है अज्ञात में करवा सकते हैं जैसे आपका फोन चोरी हो गया तो आप अज्ञात में रिपोट लिखवा सकते हैं कुछ नहीं आप अपना फोन का ए एम आई नंबर लिखवा दीजिए जी अपना नाम पता कहाँ से गुम हुआ

एम आई नंबर ना हो तो वो जो आप फोन लिए हैं ना नया लिए थे ना तो उसके बॉक्स पर होगा हाँ तो उसके बॉक्स पर चेक करिएगा अगर पता नहीं होगा तो होगा उसपर हाँ लेते आइएगा उससे और आसानी रहेगी नंबर से भी हो जाता है बट आप ई एम आई नंबर लिखवा देंगे तो अच्छा रहेगा लिखवा दीजिएगा ठीक है ठीक है